असांजे क्षेत्र में घणई तरीक़नि जा स्कूल आहिनि जीअं त हिकु संत कंवरराम स्कूल शहीद अविनाश स्कूल ऑलसेंट स्कूल ॿिया बि घणेई स्कूल आहिनि जेके तमामु सुठा आहिनि अहिड़े स्कूल में ॿार सुठी शिक्षा वठंदा आहिनि सिंधीअ में ॻाल्हाइणु सेखरींदा आहिनि सिंधी पढ़ाईंदा आहिनि ॿियूं बि घणी क़्वालिटियूं आहिनि ऐं असां जे स्कूलनि में ॿारनि खे योगा बि हलाराईंदा आहिनि ऐं वॾे शहरनि में असां ॿारनि खे मोकिलणु पसंदि न कंदा आहियूं ऐं असां अजमेर जे स्कूलनि में संतुष्ट आहियूं ऐं इन में ॿारनि खे ॻाल्हाइणु ॿोल्हाइणु सुठो सेखारींदा आहिनि ऐं वॾनि सां कीअं ॻाल्हाइजे सुठियूं शिक्षाऊं बि इन्हनि स्कूलनि मां मिलंदियूं आहिनि ॿिया बि घणेई अहिड़ा स्कूल आहिनि जंहिं में ॿार ॿारनि जी बॉर्ड जी परीक्षाऊं बि थी रहियूं आहिनि ऐं ॿारनि सुठनि नंबरनि सां पास बि थींदा आहिनि अजमेर में सिंधी स्कूलनि मां पढ़ण वारा ॿार टॉप कयो आहे